साढ़े इंडिया च काफी सारी धार्मिक जगहां ऐं जि'यां कि केदार नाथ वारानसी तीरूपती शीरदी मदुराई अयोध्या बैश्नो देवी होर बरिंदावन बौदग्या हरीद्वार रोनकपुर अमृतसर गोल्डन टैंपल अमरनाथ मथूरा रिशिकेश बदरी नाथ रामेशवरम पुशकरपुरी होर साढ़े जम्मू दे बिच्च बी बैश्नो माता लोक काफी जैदा बाह्र जंदे ऐं साढ़े जम्मू दे लोक होर साढ़े जम्मू बिच्च बी काफी जैदा मतलब फेमस टैंपल न जि'यां कि तीरबती बाला जी टैंपल देव पिंडी बैश्नो माता होर केदार नाथ दी अगर अस गल्ल करचै ते एह् लार्ड शिवा दा टैंपल ऐ जेह्ड़ा कि हिमालय रेंजिस दे बिच्च जाइयै बसे दा होर लोक काफी काफी दूर दा इस टैंपल गी बिज़िट करन आंदे ऐं होर आखेआ जंदा ऐ कि एह् टैंपल मोक्ष प्राप्ति बास्तै यूज कीता जंदा ऐ लोकें द्वारा होर बरिंदाबन लोग जंदे ऐं कि कृष्णा जी दी पूजा करने बास्तै होर होर बद्दरी नाथ जगह होई गेई जि'यां कि इद्धर बी लोग काफी जैदा जंदे ऐं होर गोल्डन टैंपल जेह्ड़ा कि अमृतसर बिच्च ऐ इद्धर अस बी काफी जैदा बार गेदे ऐं पंजाब बिच्च पंजाब स्टेट दे बिच्च आंदा ऐ गोल्नड टैंपल अमृतसर होर फिरी हर मंदर साहिब जेह्ड़ा कि गोल्डन टैंपल गी गै आखेआ जंदा ऐ होर एह् मतलब पानी दे बिच्च इक टैंपल ऐ जो कि रात नू दिक्खनै बिच्च काफी जैदा सुंदर लगदा होर सिक्ख कम्निटी दे लोक काफी जैदा मतलब इद्धर आंदे ऐं होर इक पीसफुल्ल जेही जगह ऐ काफी जैदा एह् होर गोल्डन टैंपल बोलेआ जंदा ऐ कि जेह्ड़े एह्दे अंदर ऐ पूरा सोने दा बने दा ऐ गोल्डन टैंपल होर मुगल इम्पायर दे टैम दा मतलब इस टैंपल दी स्थापना कीती गेदी ऐ होर मोस्टली सिक्ख लोग गै उद्धर सेवा बगैरा करा दे होंदे होर उद्धर पूजा बगैरा करा दे होंदे ऐ होर काफी जैदा इक ब्यूटीफुल्ल जगह ऐ साढ़े अमृतसर पंजाब दी गोल्डन टैंपल होर साढ़े जे ऐंड के दे बिच्च गै बाबा रवि दास दे बी काफी जैदा मंदर हैं होर